मैं आपके दुकान से जींस ले गई थी ये बताइए सब कलर छोड़ रहा है कैसा है जींस दिए हैं आप आएं पूरे के पूरे सफ़ेद हो जा रहा है कौन लेगा दोबारा जींस हाँ मैं गई थी रिश्तेदारी में वहाँ हमारे रिलेसन में सब बोले कौनसी दुकान से लिए कहाँ से लिए हो हाँ ऐसे ऐसे कपड़ा कौन देता है यह पुराना जैसा लग रहा है जो उसको दुकान से वापस करो हमारी देवरानी भी बोलने लगी हमारी जेठानी भी बोलने लगी ऐसे कैसे कपड़ा लेती हैं कौन से दुकान से लेती हैं ये अच्छा नहीं है आपका जाइए इसको वापस करिए आप आप दुकानदारी करते हैं तो ऐसे करेंगे ऐसे सामान देंगे आप यहाँ पे हैं बताइए आपको दोबारा कौन जींस लेगा कौन कौन कपड़ा लेगा आपके दुकान से ऊपर से आज मेरी ननंद भी आई है हमको डांट रही है कौनसी दुकान से लिए हैं कैसा है ये बताओ ऐसा कोई करता है दुकान पे ऐसा समान बेचेंगे तो आपके दुकान पे कौन आएगा दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों ना देखिए पैसा तो एक रुपए कम नहीं करेंगे पैसा तो बराबर लेंगे पैसे की बात आती है तो कोई बोलेगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है हाँ दो दिन के बाद देखो इसकी दशा क्या हो गई है कौन लेगा दोबारा ऐसे बच्चे ऐसी कोई पहन के जाएगा ऐसी कोई रिश्तेदारी जाएगा मेरी पड़ोसन भी बोल रही थीं मेरी चाची बोल रही थी कहाँ से लिए हो तुम जींस कहाँ है दुकान वाला ले चलो मुझे नहीं वापस कर रहा है तो हम बोले नहीं नहीं वापस नहीं करेगा नहीं ऐसे तो सामान देते हैं बताइए कौन सा सामान दिया है ये अच्छा है सामान आपका ऐसे कौन करता है पूरे के पूरे व्हाइट हो जा रहा है उसके कपड़े जो हो जा रहे हैं उसके दाने दिख रहे हैं कपड़े के ऐसे कौन कपड़ा देता है आप ऐसा करेंगे तो कौन सा आएगा हमारा बेटा भी बड़ा बोल रहा था कहाँ से लाई हो जींस ये कौन दिया जाओ उसको वापस करो नहीं सही है कैसा लग रहा है देखो एकदम पुराना लग रहा है खरोच भी है दिखने में अच्छा लग रहा है नहीं बेकार लग रहा है कौन सी दुकान से लिए हो चलो चलो जल्दी से मेरे पापा भी बोलने लगे कैसे दिए हो तुम सामान ऐसे दिया जाता है ऐसे खरीदा जाता है हमने बोला नहीं अच्छे दुकान से लिए दुकानदार वाले ऐसा किया मेरे साथ अब लीजिए हम हम नहीं लेंगे आप अपना ले लीजिए ऐसे सामान बेचेंगे तो कौन लेगा आपका सामान अच्छा नहीं है पूरे के पूरे कलर छोड़ रहा है पूरे के पूरे एकदम बेकार हो गया है ऐसा कौन लेगा आप अपना रखिए हमें नहीं चाहिए आपका ये घटिया कपड़ा नहीं चाहिए हमको कोई चीज़ नहीं आपका चाहिए नहीं चाहिए रखिए अपना नहीं नहीं सही है नहीं बिल्कुल नहीं सही है देखिए देखिए इसको पहले कित्ते वाइट हो गया दो तीन महीना हो गया ले गए ऐसे कौन करता है किसी के साथ विश्वास घात नहीं करना चाहिए ऐसे सामान दो कि आपके दुकान पे बार बार कोई आए आप ऐसे बेचेंगे तो कौन आएगा आपकी दुकान पे ऐसे खराब कपड़ा देंगे तो कौन आएगा दोबारा समझ में नहीं आया कित्ती सोसाइटी है वहाँ पे अच्छा सामान देंगे तो अच्छा भीड़ रहेगी आपके दुकान पे अच्छा बिकेगी आप ऐसे खराब देंगे तो कौन लेगा सामान ऐसे नहीं दुकानदारी होता है ऐसे नहीं कुछ होता है एक रुपया है तो कम नहीं करेंगे ऊपर से ऊपर से ये भी खराब देते थे